भनसाघर आ शौचालयके कृतङ्कके जे छै सुरक्षित रखबाक लेल ओहिमे जे छै डी डी टी पाउडरके जे छै छिड़काव करब या समय समय पर ओहिसँ रिलेटेड जेइसँ ओकरा आसपास नहि फटकै दिअ ओकरा सभक जे छै छिड़काव करैत रहबाके चाही जाहिसँ से जे छै ओकरा सभकेँ लेल एहि ओकरा सभकेँ लेल जे छै ओहि सबसँ छुटकारा भए सकै नहि तऽ ओ सभ जे छै बहुत ही खतरनाक बीमारी उत्पन्न कऽ सकैए